اب میں نے دوسری بار پروڈکٹ منگایا ہے اس بار کا پروڈکٹ اچھا ہے کمپنی والے نے کہا آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کیوں کہ ہم آپ کے لیے اچھا ہی چاہیں گے اور آپ یہ بتائیں سب کو جس نے جس جس کو آپ نے بتایا ہے کہ پروڈکٹ خراب ہوتے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ پروڈکٹ ایسا ایسا تھا یہ ایسا نہیں تھا اس لیے کہ اس پروڈکٹ میں کوئی دقت نہیں ہے یہ پروڈکٹ اچھا ہے آپ خرید سکتے ہیں آن لائن کچھ بھی چیز آپ کو غلط نہیں ملے گی سب چیز آپ کو اچھی ہی ملے گی آپ چاہیں ابھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں کچھ بھی چیز منگالیں آپ جیسے کے آپ کوئی موبائل فون گھڑی یا آپ مکسی پنکھا کولر آپ کچھ بھی منگائیں گے آپ کو آن لائن پروڈکٹ اچھا ہی ملے گا کیوں کہ آپ کے پیسے کسی غلط چیز میں نہیں جا رہے ہیں آپ کے پیسے آن لائن شاپنگ میں خرچ ہو رہے ہیں اور شاپنگ والے آن لائن پروڈکٹ جو بیچتے ہیں کمپنی امیزون والے فلپ کارڈ والے یا زوپی والے کوئی بھی خرید رہے ہیں کوئی بھی دے رہے ہیں آپ کو تو آپ کو خراب نہیں دیں گے اچھا ہی دیں گے